ہاں اکثروبیشتر باہر گھومنے جاتا ہوں یا ڈھابوں میں تو میں کڑھی چاول آلو کے پراٹھے گوبھی کے پراٹھے چٹنی وغیرہ پسند کرتا ہوں کیونکہ مجھے راستے میں اکثر ڈھابوں میں کھانا پسند ہے اور میں ڈھابوں میں اکثر پراٹھے وغیرہ شوق سے کھاتا ہوں مجھے کڑھی چاول بھی بہت پسند ہے اور مجھے راستے میں جانے کے بعد اکثر ڈھابا ملتا ہے روڈ کے سنگ ہائی وے کے بغل میں بہت سارے ایسے پکوان ملتے ہیں گول گپے دہی بڑیے بڑگر یہ سب بھی راستے میں بڑے شوق سے کھاتا ہوں میں اکثروبیشتر ڈھابوں میں پسند کرتا ہوں کھانے میں